शाळेंत शिक्षकांनी फक्त पुस्तकाचेर पुस्तकाचे गाण्याचेर भार न दितात जिवनाचो शिक्षण सामाजीक जबाबदारी आनी आत्मविश्वास शिकोवपाक जाय क्रिडा आनी कला शिक्षणाचेर चड लक्ष दिवपाक जाय कारण ह्या क्षेत्रातून पूण खूब विकास जाता शिक्षकांनी विद्यार्थ्यां खातीर प्रेरणासत्र जावपाक जाय